आं सांग आं ओके ओके हय हय आमचें इव्हेंट मॅनेजमँट आसा डेकोरेशन बी आं येतां येतां ओके सो कशें कितें तुमकां डेकोरेशन जाय आशिल्लें बजट वायज कशें कितें आसा आमचें आतां बजट वायज आसा रे फायव टाउसंड एयठ टाउसंड टेन टाउसंड ताच्या वयरूय आसा इफ तुका टेन टाउसंडचे वयर जाय जाल्यार तुका दुसरो सांगता कमी जाय जाल्यार फायव टाउसंडाचो बी आसा तो थर्मकोलाचो ट्वेंटी वान नंबर मेळटलो तुका कार्पेट एक मेळटलें फाटल्यान बॅकड्रोप कपडो येतलो वीथ तुका क्रिस्टल्झ कशे आसतले लायटींग तुका ट्वेंटी फर्स्ट बर्थडेचें आनी बलून्स मेळटले बलून्स तुका जाय ते कलर्स सिलेक्ट करपाक मेळटा लायटी तुका जाय थंयच्यो

हां ओके ओके सो हो तो तुका सांगला पळय आतां तोच ओके आशिल्लो फायव टाउसंड म्हणल्यार चलता तुका तसो हय तुका लायटी येतल्यो मरे ट्वेंटी वान नंबर येतलो आनी तुका कार्पेट येतलें आनी तुका बलून्स येतले तुका जाय तसले सिलेक्ट करपाचे कलर्स ओके बरें बरें केन्ना म्हणलें सिक्सटींथ मरे ओके ओके ओके तें हय तें मागीर सांजचे करतात मोर्नींग तुका सगळें डेकोरेशन बाकीचें तें कंप्लीट करतात हय हय बाकीचें इव्हेंटाचें आसा कितें जाय आसलें तुका बरें बरें मागीर सांग